जी खाद खरीदकर खाद बेच सकते हैं और अपना पैसा कमा सकते हैं जैसे ज़रूरत पड़े किसान को खाद लेना तो खाद आइए और खाद लेकर हमसे जाइए और ख खाद खेत में पटाइए और खाद पटाकर अपना फ़सल उगाइए फ़सल उगाकर अपना मार्केट में बेचीए जैसे हुआ खाद खाद खरीदकर अपना खाद बेचिए गेहूँ खरीदकर अपना गेहूँ बेचिए चावल बेचिए चीनी बेचिए गाय खरीदिए गाय बेचिए और जैसे लाए दस रुपया में चीनी खरीदकर तो बीस रुपया में बेचिए और दूध जो है दूध सेंटर पर दीजिए भैंस का और भैंस उसको दूध देकर पैसा कमाइए और पैसा कमाकर अपना बिज़नेस कीजिए इससे नहीं हो सकता है